ہم نے ٹرین سے بہت ساری جگہ پر سفر کیا ہے ہمیں ہم نے دیکھا کہ ٹرین ہماری جندگی میں آسانی کا ایک ذریعہ ہے اگر ٹرین نہ ہوتی تو ہمارا سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتی ٹرین تو بہت سارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی کا آسانی کر گیا ہے پہلے پہلے کے زمانے میں جب ٹرین نہیں ہوا کرتی تھی تو ہم سبھی کو بہت سارے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا دور کا سفر جہاں جہاں ابھی اور دور میں ہم ایک دن میں پہنچ جاتے تھے پہلے تو کئی کئی رات کئی کئی دن تک لگ جایا کرتے تھے ٹرین کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹرین میں ایک ساتھ بہت سارے لوگ سفر کر سکتے ہیں ٹرین کے ایکسیڈنٹ ہونے کے خطرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں کیوںکہ ان کی پٹری کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے اس کے انجن کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے ہمیں تو ٹرین کا سفر بہت پسند ہے اور میں ہر ہر گاڑی سے بہتر ٹرین کو سمجھتی ہوں کرنا بہت مشکل ہوتا تھا جہاں ابھی کے دور میں ہم ایک دن